हमर इलाकामे अलग अलग समयमे जलवायु जे छै पहिने तऽ पहिनेक अपेक्षा बहुत सीमित भेल जा रहल हँ जे गर्मीके अधिकता भऽ गेल हँ बरखा कम हो गेल हँ बिगत किछु वर्षमे आ जाड़क मात्रा से ओ बढ़ि जाइया बसल शरदके अनुभव करैमे कोनो परेशानी नहि होइ छै लेकिन आगू पाछू भऽ गेल हँ जलवायु परिवर्तन कहियै कि जे कहियै सभटा अपन समय सीमा जाहि तरहक पहिने चलै छलए ताहि समय सीमा से आगू बढ़ि जा रहलया पहिलुका हिसाब किताब हिसाबे बाँकी सब जलवायु परिवर्तनके से हिसाबे मौसम बदलैया मौसमके टिकाउ जे छै मौसमके जाहि तरहक पहिने निर्धारित रहै छलै आब ओ मौसम ओतेक काल नहि रहैया गर्मी भेल तऽ पहिने जतेक महीनाके गर्मी रहै छलए अखन ओहिसँ बेसी भऽ जाइया ठण्डा अबैया तऽ ठण्डेमे जदि समय जे चाही दू महीना जहिया हमसब पहिने पड़ै छलै जे एहि क्षेत्रमे जाहि महिनामे अखन आइ काल्हिक जलवायु परिवर्तनके कारण ओ किछु आब उपाची होइत रहैया लेकिन सर्दी गर्मी बरसातक अभाव छोड़ि दियै बरसात जते हमरा सब क्षेत्र मऽ होइ छलै से न्यून भऽ गेल अइछ बाकी मौसम ठीक चलैत रहै